जो पेड़ पौधे जो हम लगाए हैं खिलते हैं तो देखने में बहुत अच्छा लगता है जैसे कि उसकी पत्तियाँ हैं सुन्दर लगती हैं देखने में फूल जैसे खिलता है देखने में अच्छा लगता है जैसे कि मोरपन्खी का जो पौधा है बहुत सारे पौधे हम लगाए हैं जो कि देखने में भी शोभा बढ़ाते हैं घर का और सुन्दर भी लगते हैं देखने में कोई आता है पूछता है तो हम बताते हैं इसके विषय में कि इसको ऐसे लगाना चाहिए ऐसे इसको करना चाहिए तो और गेन्दा के फूल बहुत सारे फूल हैं जो हम लगाए हैं अपनी छत के ऊपर और देखने में भी सुन्दर लगता है और महत्व भी है उसका बहुत बा बहुत बड़ा तो करना चाहिए हर लोगों को अपने घर में और अपने बग़ीचे में या जो भी गार्डन हो उसमें पौधे लगाना चाहिए खिलते खिलते हैं तो इतनी खुशी होती है देखकर कि क्या करें अपनी मेहनत सफल हो गई देखकर बहुत ज़्यादा ख़ुशी होती है कि हमलोगों की मेहनत सफल है और सबसे अच्छी बात है कि जैसे कि खिलते हैं फूल सुबह उठने के बाद देखकर एक अलग खुशी होती है अपने चेहरे पर कि हमारा जो है कितना सुन्दर लग रहा है हरा भरा घर लगता है अपना और पर्यावरण शुद्ध होता है उससे इसीलिए हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़ूबसूरत लग लगता है हमलोग को और इसीलिए हम कहते हैं कि हर लोगों को लगाना चाहिए देखभाल करनी चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए और इसीलिए पौधे इन्सान जैसे जरूरत है साँस की उसी तरह पौधे हर घर में और फूल की भी जरूरत है इससे घर भी सुन्दर लगेगा और अच्छा लगेगा